ओइ आबौ बाथौ फुजा जासिगोन सं बाथौ फुजा जासिगोन होनदों बाथौ फुजायाव जगार मा मा नांगौबा आबौ बाथौ फुजायाव जगारा मा मा नांगौ बुथुमनांसिगोन समनिया जागोनना बुथ प्रसाद नांजोबगोनना गासिबो आबौ अ मानसि गेदेरखौबो बरायनांगोनना आबौ माबा होनांगोन आर'नाइबो नांगोनना आर बिहु फालि नांगोनना आबौ गुरबो बायनांबाय प्रसाद नालेंखरबो नांगोनना आबौ आरो बुथ मुग आफेल आंगुर गासिबो बायनांबायना जगार अ आर रायजोफोरखौ खोन्थादो गासिबो खुलुमफैनो बारसे बारसे बिबार होनानै खुलुमनांगोनना बयबो सिबिनांगोनना गासिबखौबो खोन्थानांगोन ना आबौना जमा जादो बरायदो मानसि गिदिरखो ओइ आबौ

नोंलाय थांगोनना थाङा आबौ

जमा जाना गासिबो थांसै नोंबो ओंखारदो नोंबो ओंखारदो आबौ नांगोन थावबो नांगोनना गासिबो धुप धुना गासिबो नांजोबगोनना अ बिबारबो नांबाय खानो बिबाथ नांबाय बिबार गुफुरजों होना खुलुमोना मान बाउजोबनांबायना गासिबो आबौ

बयबो थांजोबनांगोन खुलुमनांगोन

मा होन्दो आबौ मा होन्दो आबौ गासिबोथ' थाव धुपआथ' जाखाजोब्बाय नालाय ओमफाय रायजोफोरखौबो लिंनांबाय खुलुमहैनांबाय गासिबो गासिबो थांजोबनांगोनना बयबो जमानो मोजाङै इसोरखौ मोजाङै सिबिनांगोनना आबौ बयबो थांनानै आराम खुलुमनांगोनना दुगैस्रां लोबस्रां आबौ मा होन्दो अ मोसायोथ' र' मोसा खायोना आबौ बाथौ फुजायावलाय बाथौ फुजायाव मोसाखायोना गिदिं गिदिं हारमुनि दामनायजों दल दामनायजों खथ मोजां खोनायोना आबौ आर'ज खननायजों अर'जबो खननो थांनांगोन हिनजावफ्रा गासिबो हौवाफोरबो हिनजावफोरबो जमा जमानो अ दे दे आबौ दे दे